पैह्ली गल्ल स्हाढ़े जम्मू ते कश्मीर च स्पैशली तुसें मैं सनां जम्मू च ते कोई सट्टा बगैरा लांदे हैन नी ते बाकी जेह्डे़ अगर लांदे बी हैन ते जियां हून तुस कोह्की ड्रीम इलेवन च मन्नो कि इक स्हाड़ा जागत ऐ नोमीनेट जियां जागत होई गेआ ओह् सट्टा ला दा ड्रीम इलेवन च इंडिया इंडिया दा जे कोई जागत ऐ ओह् सट्टा ला दा गुजरात ते बोम्बे दे मैच च उन्नै सट्टा लाया ओह् जित्तेआ डेढ लक्ख रपेआ डेढ लक्ख जित्तेआ ते नाड़ा पैह्ले टैक्स ठारां परसेंट हा ते ओह् हून होई गेआ पंजी परसेंट गौरमेंट ने एह्दा टैक्स बधाई ओड़ेआ ते पैह्ली गल्ल स्हाढ़े जम्मू कश्मीर च कोई सट्टाबाजी कोई करदा नी ते नां कोई लांदा बाकी बैटां शैटां जेह्ड़े लांदे न ओह् लोग जेह्ड़े लांदे न ओह् कमांदे बी बड़ा न लोक कमांदे बी हैन ते उड़ांदे बी हैन बैट्ट लाना कोई अच्छी गल्ल थोह्ड़ी ऐ नेईं लाना चाहिदा अगर तुस ला दे बी ऐ निक्की बड्डी निक्की लाओ बड्डी नेईं लाओ बैट्ट लाना बड़ी गंदी चीज ऐ जियां इक जागत हा कल्ल ओह् सौ रपेऽ कन्नै स्टार्ट होएया बल्लें बल्लें ग्याराह ज्हार रपेऽ इक घैंटे च हारी गेआ उन्नै सोचेआ कि में केह् करगा उस सौ रपेऽ कन्नै लक्खपति मतलब करोड़पति बनी जाङ जागत हा इक जम्मू दा जागत ऐ नोआड़ा नां कुलजीत ऐ ओह् उन्नै सट्टा लाया सौ रपेऽ कन्नै ते ओह् ग्यारा ज्हार हारी गेआ उन्नै सोचेआ कि मैं दिनो दिन ते मैं कम्म बी नेईं करना होटल च कम्म करा दा हा ते कम्म बी नी करना मैं रातो रात करोड़पति बनी जाङ सट्टा लाओ दस्स बीह् रपेऽ दा लाओ अच्छी गल्ल थोह्ड़ी सट्टा लाना अगर चलो ला दा बी ऐ ते निक्का मुट्टा ला जेह्ड़ा गेआ ते टेंशन नीं होनी अगर आई गेआ ओह् बी निक्का ई आना ना एत्त गल्लां लोग बहुत बड़े बड्डे बड्डे सट्टे लांदे महाराज केह् आक्खां तुसेंगी मैं दो दो लक्ख रपेऽ दा लांदे इक इक बाल उप्पर लोग सट्टा लांदे चलो प्रिवेंशन प्रिवेंशन इटयै न कि अगर तुस सट्टा ला दे ओ थोह्ड़ा सोची समझियै लाओ पिच्छे दिक्खो कि स्हाढ़े कौल किन्ना पैसा ऐ किन्नी अप्रोच ऐ इन्ना लाई सकने आं बाकी तुं'दे पर अपना स्हाब दिक्खी लैओ तुस कि'यां लाना अगर तुस ज्यादा लांदे फ्ही पिच्छे बी दिक्खना पौंदा सब किश दिक्खना पौंदा सट्टा लाना कोई अच्छी चीज थोह्ड़ी ऐ चलो अगर ऐसा तुस आक्खा दे ओ कि बेटल बगैरा जम्मू च बेटल बगैरा घट्ट गै होंदी बेट बुट कोई लांदा नी प्रिवेंशन इ'यै कि तुस अपना कंट्रोल रक्खो अपनी इमोशन्स उप्पर कंट्रोल रक्खो कि नेईं अगर लाना बी ऐ ते चलो नाड़ा इन्ना मुट्टा जाह्ग बी ते कोई चक्कर नी टेंशन नी होग अगर तुस लांदे किट्ठी इक्क दो लक्ख रपेऽ दी अगर सोचो ओह् तुं'दा दो लक्ख गेआ उठी फेर तुसें केह् करना इक दो लक्ख कमांदे बड़ा टैम लगदा इक दो साल लग्गी जंदे इक दो लक्ख कमांदे गरीब बंदे आस्तै चलो ब एह् चीज अच्छी नी ऐ होर ना इसी लाना चाहिदा ते स्हाड़े जम्मू च ते कोई लांदा नी ऐ पर तुसें मी एक्क मसाल देई ओड़ी अगर दिक्खो जियां ड्रीम इलेवन च लोक दुनिया ड्रीम इलेवन च करोड़ें दे स्हाबै दुनिया सट्टा लांदी लांदी किन्ने पंजाह् पंजाह् रपेऽ दे जेकर गे ते पंजाह् रपेऽ गे आए ते करोड़ रपेआ एह् अच्छी चीज नेईं ऐ मैं इ'यै चाहन्नां कि सट्टेबाजी बंद करनी चाहिदी सट्टा लाना नी चाहिदा कुसै कन्नै सिद्धी जेह्ड़ी गल्ल ऐ ओके